हुअ त पाण केई किताब पिया पढ़ंदा आहियूं पर एड़ी केॾीमहिल कहिड़े किताब हथ में अची वेंदी आहे जो पाण खे उहा किताब दिलि सां लॻी वेंदी आहे अहिड़ी जे हिकिड़ी किताबु आहे तोतो चांद उहा मां ॿ हज़ार पंज में पढ़ी हुई ऐं वरी बि इन खां पोइ त कई दफ़ा पढ़ी आहे पर जॾहिं पहिरियों दफ़ो पढ़ी हुई त उआ किताब ॿ हज़ार पंज में उन में जेकी छोकिरी पाण आहे उन जो नालो ई तोतो चांद अथसि उहा पाण किट जेड़ी छोकिरी वञी स्कूल में पढ़ण वेंदी आहे त उते उन खे साहिब बि पिया चवंदा अथसि त तू हीउ छा करे आई आहे जो हीअं थी अचे पई पर हुअ त पंहिंजे मस्तीअ में गुलताब थी रोज़ु अचे ऐं रोज़ु पई पढ़े उन में जेकी इहा पाण नंढड़ी छोकिरी आहे उन जे मथां नंढी उमिरि में कई मथां ज़िमेदारियूं अची वियूं अथसि त उहा उन मां कीअं थी पार पहुचे उहो ॿुधी ॿुधी करे ॾिसी ॾिसी करे पाण खे उन मां पंहिंजे जीवन में बि केॾो न कुझ खणणु जहिड़ो आहे इहो पढ़ी करे ऐं पंहिंजे मन ते खणी करे उओ ॾिसी करे पंहिंजो मनु भरिजंदो आहे ऐं पाण खे इहे थिए त भॻिवानु त पाण खे केई सुख ॾींदा आहिनि त उन मां पाण उन जो उपकार की न न भुलजऊं